मध्य प्रदेश में टेक्नोलॉजी क्षेत्र चुनौतियों या बाधाओं से बहुत अच्छी तरीके से निपटता है जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जामपल है कोविड कोविड के टाइम सारे स्कूल कॉलेज्स कोचिंग्स सब कुछ बंद हो गई थी जैसे कि दफ़्तर मतलब पूरा इंडिया ही बंद हो गया था तो उस टाइम हमने न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रो भारत में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी से बड़ी बड़ी कोचिंग्स बड़े बड़े कोर्सेस और बड़ी मतलब कि जो पढ़ाई है वह न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने की जैसे मोबाइल के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से कम्प्यूटर के माध्यम से अगर न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हमारी जो पढ़ाई है वह जैसे कि वैसी धरी की रही रह जाती जिससे कि कि मतलब कि जब किसी भी वर्क को हम डेली रूटिंग में करते है तो वो वर्क ठीक से हो जाता है लेकिन हम उसे डेली रूटिंग में नहीं करते हैं तो वो वर्क जैसा का वैसा ही रहता और एक टाइप से हमारा माइंड भी स्थिर हो जाता है और उसमें हम हमारा कुछ भी दिमाग नहीं चलता है लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी ने हमारे एजुकेसन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और न्यू टेक्नोलॉजी को अगर किसी भी चुनौती या बाधाओं का निपटारा अगर करना रहे तो वो बहोत अच्छी तरीके से कर लेती है क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही चलती है इसमें सबसे ज़्यादा जो मैडिकल रेकॉर्ड्स होते हैं मैडिकल रेकॉर्ड्स में भी न्यू टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है क्यूँकि न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाँ जो मैडीकल से रिलेटेड जो इन्फोर्मेशन थी मेडिकल से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स थी वो भी ऑनलाइन के माध् के थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी में इसमें भी बहोत अच्छी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली जो चुनौतियों का समाधान करने में जो सरकार है उस उन्होंने ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सिक्षा के लिए बहुत बड़ी हुई फ़डिंग और बजट आवश्यक है पर्याप्त जो आर्थिक संस्थान है उपलब्ध करा कर सरकार स्कूलों में कक्षाओं पुस्तकालयों और प्रयोगशाला में कई बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर सकते हैं